प्रणाम बाबा ठीक छै बाबा मतलब अहाँके सब सुनाउ कैसन हाल समाचार छै तऽ बाबा यौ एक बात बताउ समस्तीपुरमे केहन हाल समाचार छै मतलब डाक्टर उकटरके गाड़ी घोड़ाके हँ तऽ सर सब ठिक छै ने मतलब सबकिछुके ब्यवस्था छै

बहुत दिक्कत हय केओ नहि आब आब आ गेलियै हय ने हम सब सही करि देब सबमे लागत एक्सरे तेक्सरे मशीन आर आबे लागत डाक्टर इलाज जाँच उँच होयत बढ़िआँ बढ़िआँ दबाइ मिलत बढ़िआँ फेर एक्सरे तेक्सरे ठीक रहबै हेल्दी रहबै बढ़िआँ से इलाज होयत हम डाक्टर लग मँगबैत छी अभी कथी सर कुटुम हँ बाबा अथी हय ने हम सही कऽ देब अभी सबकिछु आब से आबै लागत बढ़िआँ से इलाज होयत सबकिछु लेत बढ़िआँ से आ अब आ गेलियै कोइ दिक्कत नहि हय बढ़िआँ से हँ हँ बाबा तऽ हम सुवधा कऽ देब एहन एहन गाड़ीके सुविधा करबै ने एम्बुलेंसो राति बिराति चौबिस घंटा ड्यूटी होएत खाली अहाँ एक बार बजियौ तुरन्त आ जाएत सबकिछुके सुवधा कऽ दै छी अहाँके कोइ दिक्कत नहि होयत बढ़िआँ से दबाइ बीरो होयत कोइ दिक्कत नहि बहुत अच्छा से होयत ठीक हय सबकिछु तैआर होके एतऽ एक्सरे आर होयतै एक्सरे होयतै हाथके आसन आसन अच्छा ठीक हय सब सबकिछु ब्यवस्था करि देब एक्सरे आर सब होयतै हाँथ आरमे पलस्तर होयतै सब मशीन आर आ जाएत कोइ दिक्कत नहि होएत गाड़ी आरके सब सुविधा हो जाएत बढ़ियाँ से ठीक छै नाना जी ठीक हए हम आ गेलियै ने आब सब कष्टके दूर करि देब हम आ गेलै सबकिछुके सुविधा करि देब कोइ दिक्कत नहि होएत